राजस्थान जे गाम में खेॾण वारा कई प्राचीन ऐं लोकप्रिय खेल आहिनि जेका ॿारनि ऐं वॾनि जे लाइ ॾाढा जा ॾाढा लोकप्रिय खेल हूंदा आहिनि पहिरियों कॿडी हिन खेल में ॿ टीमूं थींदी आहिनि जेमां हिकु टीम अटैकर ऐं हिकु टीम डिफेंडर थींदी आहे अटैकर खे डिफेंडर जी टीम में वञी करे हिकु खे टच करण अचणु हूंदो आहे हीअं ई ॿियो खेल पंहिंजो थींदो आहे गिली डंडो हिन में हिकु गिली थींदी आहे नंढी सी ऐं हिकु डंडो थींदो आहे लंबो सां जेमां डंडे खां गिली खे मारण हूंदो आहे ऐं वापसि वठी अचिणो हूंदो आहे टियो थींदो आहे पिठो हिन गेम में हिकु छोटी सी बॉल हूंदी आहे जेका सत पथरनि खे भॼी करे बधी करे भॼिणो हूंदो आहे त चौथो खेल थो हूंदो आहे खो खो हिन में बि ॿ टीमूं हूंदी आहिनि हिकु टीम ज़मीन ते वेंदी आ ऐं ॿे टीम जो हिकु माण्हू अची करे भॼंदो आहे चारो चई तर्फ़ु हुन मां पहिरीं टीम खे हुननि खे पकिड़णो हूंदो आहे पंजो पतंग उॾाइनि पतंग उॾाइनि जो महोत्सव ॾाढो सुठो थींदो आहे हिन में ॾाढा सारा गांव जा ऐं शहर जा माण्हू आसमान में खुला आसमान में पतंग तो उॾाइनि हिन में कॉम्पिटिशन बि थींदो आहे माण्हुनि जे बीच में कि केरु कंहिंजी पतंग पहिरीं तो कटे ऐं लास्ट तक टिकण वारे जे ॾाढो सारो कैश प्राइज़ नगद प्राइज़ ऐं इनाम मिलंदो आए गाम वारनि जी तर्फ़ां हीअं ई ॾाढा सारा माण्हू हीअं ई खेॾनि खे इंजॉय कंदा आहिनि ऐं एक खेल थींदो आहे क्रिकेट क्रिकेट त हीअं ॾाढा सारा शहरनि में खेलो वेंदो पर गाम में बि वधीक खेॾणु वारो शइ आहे क्रिकेट ॿ टीमूं में खेॾनि थींदो आहे हिकु टीम में ॿारहं ॿारहं ॼणा थींदा आहिनि हिकु टीम पहिरीं बल्लेबाजी ती करे ऐं ॿे टीम पहिरीं बॉलिंग बल्लेबाजी टीम वारी पहिरीं टार्गेट ॾींदी आ ऐं बॉलिंग वारी टीम हुननि खे बा बाद में अची करे चेस कंदी आहे ऐं हीअं ई खेल आहिनि जो गाम खे खेॾण वेंदा आहिनि हीअं ई कॿडी में सत अठ प्लेयर जी हिकु टीम थींदी आहे